की करत गाड़ी घोड़ा बहुत बहुत भऽ ने गेलै बहुत रोड पर भऽ गेलै दिक्कत होयबे करैत छै की करबै मोटरसाइकल भऽ गेलै भेलै बस भऽ गेलै जीप भऽ गेलै कार भऽ गेलै कतेक भऽ गेलै हँ करबै करबै ब्यबस्था की करबै दुःख सुख काटि के चलियौ दुःख सुख काटि के चलियौ की की कर की करबै बहुत ठीक छै करबै ब्यबस्था करबै की करिऐ टाइम होयतै तभिए ने करबै टाइम नै तऽ की करिऐ गाड़ी ठीक है करबै की करिऐ कहैत छी कतेक भीड़ भऽ गेलै कतेक गड़ी आर चलैत छै टेम्पू चलैत छै साइकिल चलैत छै रिक्सा चलैत छै की करबै कने चलियौ मेनैज कऽ के चलियौ की करबै देखियौ कनी अथी कऽ के की करबै अच्छा ब्यबस्था करबै कने देर से करबै अच्छा की करबै अखन चलू गड़ीमे चलू एनामे की करबै बनतै बनि जेतै गड़ी घोड़ा हँ रोड बनतै सरकार एतेक जल्दी नहि ने बनेतै ओकरा कहबै तब ने बनबैत बनेतै सरकार सरकार बूझितै छै केहन काम धीरे धीरे चलैत छै कहलहुँ दू साल चारि साल कयलक केनाहू घीचू केनाहू गड़ीके गड़ी घीचू आओरो सब ठीक यऽ ठीक यऽ तऽ चललियै एना चलू तऽ दू चारि दिनमे बनि जेतै सर हँ तीन चारि महिनामे ठीक भऽ जेतै ठीक बनै जे बुझलिए हँ तऽ कनी दिक़्क़ते चलू तऽ सरकारके काम कनी देरिए से ने होइत छै सरकारी काम कनी देरिए से ने होइत छै महिनामे बनि जाएत जे पाँच छओ महिनामे बनि जाएत हँ की होयतै आब की करबै कने ने वहाँ से मिलतै आ चिकरबै तऽ भेलै आयँ सएह बूझिते छियै सरकार कऽ काम केहन होइत छै आयँ

ठीक छै